सुबह मैं उठती हूँ झाड़ू पोछा लगती हूँ गाय के तर साफ करती हूँ गोबर हटाती हूँ उसके नादे लगाती हूँ हरा चारा भूसा पैरा सब क को उसको खिलाती हूँ उसको फेर भीत्तर करती हूँ उसको दूध गार के घर में रखती हूँ इसके बाद फेर उसको घुमाती हूँ चराती हूँ फिर इसके बाद खाना जो बचा रहता है उसको खिलाती हूँ हमेशा उसको टहल में लगी रहती हूँ और उसको घूमा टहरा के ले आती हैं तो बांधती हूँ मकई बाजरा जो कुछ हमारे होता है खेती में ओ सब गाय के खिलाती हूँ वो सब खिला करके उसको हमेशा मस्त रखती हू उसको धोती हूँ उसको झाड़ा पोछा हमेसा लगाती हूँ तेल लगाती हूँ उसको उसको टहल में हमेशा लगे रहती हूँ तीन ढाई तीन तीन बार उसको चराती हूँ छोड़ती हूँ छोड़ती हूँ फिर बांधती हूँ फिर उसको फिर उसको करती हूँ उसको टहल में हमेशा लगी रहती हूँ हमेसा व कुल करती हूँ